ہم اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتے ہیں کیوںکہ بائیک ہمیں موٹر سائیکل ہمیں بہت پسند ہے تو ہم اس کو میک شیور کرتے ہیں کہ جب اس کو کھڑا کرے گھر کے پاس ہی کھڑا کرے لاک لگا کر کھڑا کریں اور اس کو کور کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اسکریچ وغیرہ نہ آئیں اور جب ہم بعض اوقات تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے سفر جب ہم لمبے ٹور پر جاتے ہیں گاؤں وغیرہ جاتے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹے بائیک لگاتار چلتی ہے تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ تھوڑا ہم اس کو بریک لے کر جائیں تھوڑا ہم رستے میں کہیں رک جاتے ہیں اسنیکس وغیرہ ٹی وغیرہ لے لیتے ہیں اور چوکس رہنے چوکس رہنا بھی بہت ضروری ہے تو ہم آپس میں بات کرتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ جو بھی جو بائیک چلا رہا ہے اس کو نیند نہ آئے تو ہم کچھ نہ کچھ ایسا ایسی بات یا مزاق کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہم فیل کرتے رہیں کہ ہم انجوائے کریں ہم ہم تھکے نہیں ہم سفر انجوائے کرے ہمیں سفر اچھا محسوس ہو تو یہ ضروری ہے لمبے سفر میں باتیں کرتے جانا بہت ضروری ہے